جی سر موبائل شاپ سے بول رہے ہیں جی کہاں پر ہے شاپ آپ کی اچھا مجھے جیو کا سم نکلوانا تھا اپنے نام سے ہوں یہ تو کیا کیا لگے گا اس میں

صرف آدھار کارڈ جی اب اتنا نہیں پتہ کون سا موبائل ہے لیکن موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں اتنا پتہ ہے بس ہاں اب اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے ٹیکنو پیکنو یا آپ کو کچھ ایسا لکھا ہوا ہے یہ سیممنگ وغیرہ یہ سب وہ سب نہیں موبائل جو بھی بس سستا ہی مطلب موبائل رکھتے ہیں زیادہ موبائل مہنگا والا نہیں رکھتے ہیں یہاس موبائل چوری بہت ہوتا ہے موبائل چشمہ پین یہ سب چوری بہت ہوتا ہے اب تو ویسے یہ کہ ہم کو سم نکلوانا ہے ہم یہ فالتو بات آپ سے کاہے کے لیے کر رہے ہیں فرضی میں سم نکلوانا ہے ہم کو اور آدھار کارڈ لیتے آئیں گے اپنا آیں جی

نمبر جو ہے نمبر ارے بتاوٴ تو ہم پیدل ہی آ جائیں گے ہم کو کیا ہے بہت زیادہ ڈیڑھ دو گھنٹہ لگ جائے گا اور کیا دکان کئے بجے تک جلدی آئیں مطلب

ہاں تو سائیکل سے آ رہے ہیں سائیکل ہے سائیکل ہی سے آ رہے ہیں جی ارے آ تو رہے ہیں وہ کیا بولنے جا رہے تھے یار تم تو عجیب آدمی ہو سم جو لیں گے سم میں نمبر جو میرا ہے وہ مطلب میرے پسند کا مل جائے گا کہ چھاںٹنا وٹنا پڑے گا اس میں نمبر پسندیدہ نمبر ملے گا تو خرچہ لگے گا الگ سے ہے تمہارے پاس سم ویسا جو الگ سے نمبر والا خرچہ ہے اگر جیسے کسی ائیرٹیل وغیرہ کا ہے گا اس کو پورٹ وغیرہ کروانا پڑے ہم کو تو ٹھیک سب پورٹ وورٹ سب ہو جائے گا آیں ٹھیک ہے رکھو بھیا تم جاؤ